मेरा नांऽ सुमित ऐ घर मेरे कड़कयाल मामे मेरे मुड़े नै फोन कीता मिगी आखदा भइया आर्मी एरिया दे अंदर इंटरव्यू ऐ आर्मी एरिया दे अंदर कि किश इयै कि जेह्का शैल रुट्टी बनाग ते उसी ईनाम दित्ता जाह्ग ते में इसी पुच्छेआ ठीक ऐ कोई गल्ल निं बना दिन्ने आं ते में उसी आक्खेआ इक्क भाई सनाऽ कुस उन्नी मिगी सद्देआ फलानी डेट ऐ ते में गेआ इद्धर दा ते जेल्लै में गेआ इद्धर दा ते जाइयै कोई तीन हलवाई हे ते तीन हलवाई नै कुसै गी राजमां सौंपी ओड़े ते कुसै गी मटर पनीर सौंपी ओड़े ते कुसै गी सब्जी सौंपी ओड़ी ते कुसै गी अम्बल सौंपी ओड़ेआ ते कुसै गी चौल ते आम बनदे गै न ते ओह् उनें इनें चीज़ें दा इंटरव्यू लेआ ते बनाया ते बनाया ते जो बी ऐ सब्जी समान ते उनें गै लिखाए दा हा ते एह् जेल्लै इंटरव्यू होआ में बनाए राजमां ते राजमां बनाए ते राजमां बनाइयै ते में अपने पैह्लें भुन्नेआ तड़का तड़का अलग अलग गै भुन्नना हा ते इंटरव्यू ते ऐहा ते में भुन्नेआ ते राजमां बनाए में ते में राजमां गी पैह्लें बोआलेआ ते बोआलियै साईड पर रक्खेआ ते फ्ही ओह्दे बाद में बनाया तड़का ते राजमां हे कोई छे किलो ते छे किलो राजमां च में ओह्दे च ते कोई ढाई किलो टमाटर पाए ते ते दो किलो गंढे पाए ते एह् पाइयै मसाले पाए अदरक लस्सन ते ते मसाला टिक्की जो बी ऐ तड़का भुन्नियै ते अपना तड़का बनाइयै ते में पूरी इंया जो बी ऐ सब्जियै च पाइयै राजमां च ते में उनेंगी चेक कराई ते ते भी जेह्के आए दे हे ते उनेंगी बी अपनी अपनी आइटम त्यार करियै दित्ती ते करना लग्गी नगरोटै कंडोली नगरोटै ते आर्मी एरिया दे अंदर ते उद्धर जाइयै चेक कीती ते चेक करियै ते जेल्लै चेक करियै ते ओह्दा रिजल्ट आया ते ठीक ऐ भाई ओके ऐ ते दिलै च इयै धड़कन ऐ कि भई केह् आखदा केह् आखदा केह् नेईं आखदा महां इंया धड़कना गै जेल्लै आया रिजल्ट ते उन्ने आक्खेआ भई सुमित कुमार केह्ड़ा ते में आक्खेआ सर में आं ते बड़ा खुश होआ एड्डे बड्डे साहब नै मेरा नाम लेआ ते उनें आक्खेआ कि तुस बहुत अच्छी रोटी ऐ ते रपेआ जो उनें इनाम रक्खे दा हा ते इनाम उनें रक्खे दा हा दस्स ज्हार रपेआ ते जेल्लै उनें त्यार कीती ते त्यार करियै उनें दित्ती ते चेक कीती ते चेक करियै ते उनें मिगी ते मेरी में आखेआ ते में बहुत खुश होआ ते खुश होइयै में आखेआ सर थैंक यू ते उनें आखेआ कोई बात नहीं हम तेरे को दोबारा बुलायेंगे तो सर में बोल्लेआ ठीक ऐ सर ओके ते फिर में आक्खेआ महां मामे दे मुड़े गी आखेआ ते फिर दोबारै अगर फोन करङन ते तू मिगी सनाई ओड़ना

ते नाम मेरा सुमित